मेरे पास बुनाई और सिलाई के लिए सामान उपकरण धागे मशीनें हैं इस काम को और बेहतर बनाने के लिए मैं अलग अलग प्रकार के स्टोन लेसेस और अलग अलग मशीनें पीको मशीन फ़ाइल पीको फ़ाइल मशीन यह सब खरीदना चाहती हूँ और भी जो चीज़ हैं जिनसे काँच पिन हो जाए या फिर लेस लग जाती है अलग प्रकार के रेशमी धागे और कई प्रकार की चीज़ें सुई कैँची यह सब मैं खरीदना चाहती हूँ फिर वहाँ से चलकर मैं चेयर और कपड़े के लिए आलमारी यह सब खरीदना चाहती हूँ और यह सब मेरे काम को और अच्छा बनाएँगे इससे जो मेरे ग्राहक हैं वह मेरे प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे इसके लिए मुझे एक बड़ी दुक़ान बनानी पड़ेगी जिसमें मैं यह सब सामान रख सकती हूँ और एक बड़ी मशीन लेने की अपेक्षा रखती हूँ जैसे ही मेरा काम धीरे धीरे चलेगा मैं एक बड़ी मशीन ले लूँगी जिससे मेरा काम और तेजी से चलने लगे मैं अपनी नीचे वर्कर रखूँगी जोकि इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ उनको भी जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी कलरफ़ुल बटन्स या फिर रंगीन कपड़ा जो भी ज़रूरत में लगेगा वह सब लाकर देंगे और इस काम को पूरी लगन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा इस काम से हमे एक दूसरे से जुड़ने की